ना हमनो थाखाय जों सरखारनिफ्राय जेबो लुगैया मानोना ना हमनो थाखाय जों गावगावनो नखरावनो सोरबा गोरोंफ्रा बिदिनो ना हमनानै जानो थाखाय जेफोरखौबो आखाइजों सुयो फानो ओमफ्राय बिदिनो लाफिफोरखौबो बानायो ओमफाय जेखाइ खबाइ बेफोरखौबो न'आवनो औवाजों हेबो खखाफोरखौबो बिदिनो न'आव बानायो ओमफ्राय जायफ्रा बानायनो रोङा बिसोरो हाथाइफ्राव बायनानैहाय बिदिनो नाफोरखौ सानानै जायो जेफोरखौबो इदिनो जायफ्रा रोङा बिदिनो बाजाराव थांनानै बायनानै इदिनो मा होनो सारनानै जायो ओमफ्राय जों सरखारनिफ्राय जेबा लुगैया एग्रिकालसारनिफ्राय लुगैयो जेन फानफिनफोर इदि मोनब्ला आरखि हेफाजाब बेफोरखौ जों लुबैयो